हेलो शिव भोजनालय से बात हो रही हैं जी नमस्कार मैं सुभाष बात कर रहा हूँ और मुझे अपने साथियों के साथ भोजन करना है

शाकाहारी भोजन आपके यहाँ मांस वाला भोजन तो नहीं मिलता ना या दोनों को अलग अलग जी जी क्योंकि हम शाकाहारी सभी साथी हैं और हमें शाकाहारी ही भोजन चाहिए

तो क्या क्या मिल पाएगा आपके पास जी रात का भोजन करना हैं जी सात आठ साथियों के साथ

और मीठे में क्या रहेगा

और हमें कोई जी एस टी चार्ज भी देना पड़ेगा जी जी एस टी भुगतान भी हमें करना पड़ेगा क्या

तो कुल भुगतान कितना होगा ठीक है महोदय जी सारी जानकारी हमें बता दीजिए फिर उस हिसाब से हम विचार करके आपको सूचित करते हैं जी जी जी धन्यवाद